ہاں السّلام علیکم جی جی میں ڈاکٹر صاحب بول رہا ہوں آپ کی کیا طبیعت خراب ہے کیا ہوا آپ کو اچّھا اور اچّھا آپ کو کتنے دنوں سے بخار ہے اچّھا تین دن سے دوائی وغیرہ لئیں اچّھا اور کیا کیا بیماری ہے اچّھا کتنے دنوں سے آ رہی ہے اچّھا پیٹ درد وغیرہ بھی ہے اچّھا بھوک وغیرہ بھی نہیں لگتی ہے اور سر وغیرہ میں کچھ پرابلم اچھا یہ بات ہے اور کوئی ایکسرے وغیرہ کروائیں اچّھا ٹھنڈ بھی لگتی ہے آپ کو اچّھا اچّھا یہ بات ہے ایسا کیجیے آپ نے میری کلینک دیکھی ہے

ٹھیک ہے آپ کل آ کر کے ملیے